ایک بار مجھے مغربی بنگال کے علاقے میں جانا جانے کا اتفاق ہوا مجھے تو بنگالی آتی تھی بھی نہیں تھی اور میں نے دوست کے یہاں شادی میں چلا گیا نہ ہی مجھے وہاں کی زبان آتی تھی اور نہ ہی میں وہاں کی ثقافت سے واقف تھا لیکن پھر بھی مجھے وہاں بہت مزہ آیا میں نے بات چیت کے لیے اپنے اسی دوست کا سہارا لیا اور اس کی مدد مدد سے میں نے وہاں کی ثقافت کا اندازہ لگایا اور وہاں کی تہذیب کو جانا پائے جان پا جان پایا اور لوگوں کو اور لوگ بہت ہی اچھے تھے ان لوگوں کے استقبال کا اندازہ ہی نرالا ہوتا ہے وہ لوگ اس طرح سے خوشیاں مناتے ہیں جیسے میں ان انہیں کا ایک فرد ہوں اور انہوں نے میری خوب موافقت کی